बस ठीक है अपना बताओ ठीक है क्या हो रहा है बस सब ठीक ठाक है अपना बताइए हाँ ठीक है हाँ सब ठीक है सब ख़ुशहाल है क्या बताएँ बोलिए आप ही अरे शादी ब्याह कब का हो गया हाँ सब ठीक है अपना तब बुआ सब क्या कर रहा है अच्छा अच्छा

हाँ बोलिए ना क्या करेंगे बस वही अपना बिजिनेस देख रहे हैं और बाल बच्चे को देख रहे हैं भविष्य किसी को कैसे पढ़ाना है क्या करना है वही सब सोच में रहते हैं बुआ लोग तो सब ठीक है अपना अपना पढ़ाई लिखाई उन लोग का जारी ही है अभी फिलहाल उन लोग का पटना एडमिशन करा रखे है वही हॉस्टल में रहकर पढ़ता है तीन है आपका कई हुआ है सब अभी पढ़ाई लिखाई में है जॉब पर अभी कोई नहीं है उसका पूरा फाइनल हो गया है ग्रेजुएशन वह तैयारी कर रहा है बैंकिंग की तैयारी में वह सब तैयारी ही में है सब लागल वह भी पढ़ाई में है अभी काम कोई नहीं करता है सब अपना अपना है पढ़ाई पर मेरा अपना बिजिनेस है मोबाइल का मोबाइल का

देखिए रेट उसका ना आगे पीछे होते रहता है नेट पर आप चेक कर लेंगे जो रेट होगा उससे पाँच सौ रुपया माइनस में मिल जाएगा क्योंकि हम लोगों को ना डायरेक्ट ऑथराइज्ड कम्पनी से ही मिलता है ना वही से आता है सामान चल रहा ठीक ठाक है अभी तो धूप ज़्यादा होती है तो मार्केट में कस्टमर शाम के टाइम में आते हैं और पापा लोग ठीक है अ कभी आते वाते नहीं हो कभी आकर तो मुलाकात भी कर लिया करो

हाँ वह वह हमको तो टाइमे नहीं मिलता है क्या करें टाइम मिल जाए तो आने में कोई दिक्कत नहीं है ना कोई हर्ज है हमें देखते है इस सन्डे को अगले सन्डे को ना देखते है छुट्टी मिलता है तो आते है मिलने के लिए हाँ सब ठीक है हैंए दादी जी ठीक है ठीक है हाँ वह भी ठीक है एकदम ठीक है वह अपने काम में बिजी रहता है